नमस्ते मैडम और क्या हाल है क्या काम है मंदिर बनाना है क्या चाहिए आपको किस चीज़ की चाहिए शीशम की क्यों और अच्छी अच्छी है सागवान की ले लीजिए सूखी लकड़ी चाहिए कि गीली लकड़ी सूखी चाहिए शीशम से अच्छी तो सागौन की है सागौन की ले लीजिए सागौन की नहीं चाहिए तो कितना चाहिए आपको सौ दो सौ तो ठीक है आइए आप देख लीजिए तब सब बताएँगे आइए जो रहेगा वह लगा देंगे हिसाब से आपको आठ सौ स्क्वायर फीट घन फीट नौ सौ घन फीट

नहीं रेट ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ सबसे सस सस्ता ही है सबसे अच्छी लकड़ी रखते हैं और सबसे कम रेट में देते हैं हम तो आइए आप कम कर देंगे जो अवेलेबल रहेगा जो उचित रहेगा वह लगा देंगे आपको हाँ हरदम कस्टमर आते रहते हैं तो अच्छा पाते हैं व भाव से पाते हैं इसीलिए जाते हैं क्या नाम है आपका कब आ रहे हैं कहाँ घर है आपका आदारी हमारी दुकान पर आइए बनवा में है हमारी दुकान बंधवा में बंधवा में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के सामने ठीक है नमस्ते